नमस्ते बहन जी बहन जी आपके दुकान से मोबाइल हमको लेना है तो क्या मिल जाएंगे अच्छा आपकी दुकान पे कौन कौन सी कम्पनी के मोबाइल हैं तो आप ये बताइए कि सबसे अच्छा मोबाइल कौन सा रहता है एप्पल का तो उसमें तो वो ज़्यादा पैसों का मिलता है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं तो इतना महंगा मोबाइल हम नहीं खरीद सकते मैम इसमें बैट्री कितने दिन चलती है क्या बैट्री इसमें ज़्यादा देर टिकती है कि नहीं ऐसा है मैम कि अब बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है सारा काम ऑनलाइन देते हैं तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं ऑनलाइन से मोबाइल से ये होता है कि बच्चों को काम दिया गया कोई सूचना आई कोई शिकायत करनी है तो इस्कूल के बच्चों को बोल दो या कोई सूचना आनी है तो फोन पे ही आ जाती है या किसी को सूचना भेजना हो तो भी मोबाइल द्वारा चली जाती है क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि मदद जीवन में मदद करनेवाली उपयोगी चीज़ है तो मैम अब मोबाइल लेना हमारे लिए ज़रूरी हो गया तो इसलिए हम आपके पास आए हैं उचित दाम का कोई अगर मोबाइल हो तो आप हमको अच्छे से दे दीजिए मैम अच्छा ये वाला जो मोबाइल है आप तो इसमें बैट्री कितने दिन रुकेगी मैम अच्छा और चार्जिंग ज़्यादा देर में ये करता है कि जल्दी हो जाती इसकी चार्जिंग जल्दी हो जाती है तो ये कितने का लगभग पड़ेगा और मैम ये जो दूसरा वाला आपने बताया है ये कितने का पड़ेगा सस्ता पड़ेगा और ये मैम जो आपने तीसरा वाला बताया है चौदह हज़ार का वैसे मैम आप हमको कुछ कम कर के अगर दे देती तो हम ले सकते हैं अब इतने हमारे पास दाम भी नहीं है क्योंकि ये जो आप बता रही हैं एप्पल वाला ये टिकाऊ भी आप बता रही टिकाऊ भी है और ये अगर गिरने पे इतने जल्दी टूटता भी नहीं है इसमें फोटो वगैरह जो हैं अच्छी बहुत साफ आती हैं और ये ये जो इसमें फोर जी बी भी आप बता रही हैं चल जाएगी तो उसमें ये रहती कि चाहे जितनी भी सन्देश आए या जितना भी मैसेज आए तो इतनी जल्दी करना हो तो देखिए मैम तो यही वाला ले लें फिर तो ठीक है मैम फिर अब यही वाला आप पैक कर दीजिए नमस्ते